हेलो जी मैम नमस्ते मैम हमारा नाम है हम लेंड ब्रोकर हैं आप बताइए क्या काम है आपको

जी मैम मिल जाएगी न ये खजवी में मिल जाएगी लालबाग में मिल जाएगी और ये थापाभाट में भी मिल सकती है और बताइए न आपको कहाँ चाहिए जी मैम दिखा देते हैं न जी मैम जी मैम एक प्लॉट आपको मिल जाएगा मैम पच्चीस बाय पच्चीस का मिल जाएगा जी मैम ढ़ाई लाख करीब में मिल जाएगा मैम दो प्लॉट जी मैम और कहीं मैम लालबाग में मिलेगा और और आपको ये इधर साइड मिल सकता है नरसिंहपुर रोड के पास तो आपको कितने प्लॉट चाहिए थे टोटल जी मैम हाँ मैम तो ये जो खजवी वाला है वो पच्चीस समथिंग में मिल जाएगा ढ़ाई लाख में और ये आपको नरसिंहपुर वाला ये मेबी थोड़ा महंगा पड़ेगा वो मेन रोड में हो जाता है न वो पाँच लाख करीब में एक प्लॉट है मैम और उसके साथ मैम थोड़ी थोड़ा सा स्पेस हम आपको दे सकते हैं थोड़ा ज़्यादा जगह दे सकते हैं उसके लिए और मैम आपको और कहीं चाहिए तो आप बता सकते हैं नो मैम ना नो मैम नो मैम ऐसा है कि हम पूरा लीगल डॉक्युमेंट्स बनवा कर देंगे और आपको पूरी डॉक्युमेंट साइन करके मिलेंगे आपको पूरा ओके मिलेगा मैम कोई इशू इलीगल इशू नहीं है

हाँ मैम सही बोल रहे हो आप जी मैम अगर लगेंगे तो थोड़ा आकर आपको लगा रहेगा जी मैम हाँ हाँ हाँ जी मैम तो फिर आप कब आ रहे हो नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैम मीटिंग हम पक्की समझे जी थैंक यू मैम